टेक्नोलॉजी असांजी रोजमर्या जी ज़िंदगी सां ॾाढो कुझ मटे छॾियो आहे जीअं असां किथे बि वञूं था ॿाहिरि त पहिरां असां खे प्री बुकिंग कराइणी हूंदी आहे उहा बि थी वेंदी आहे अगरि असां खे ॿारनि जी स्कूल जी फीस जमा करिणी आहे त असां उहा बि था करे सघूं असांखे शॉपिंग करिणी आहे त असां उहा बि करे ऐं ऑनलाइन पेमेंट तुरंत तुरंत करे वठंदा आहियूं जंहिंसां असांखे कोई तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं हर शइ जी बुकिंग थी वेंदी आहे फोन सां